तंहिं खां अॻु मुंहिंजो नालो राजकुमारी चेलाराम जो हो हाणे मां चाहियां थी पई आधार कार्ड ऐं शादीअ जो सेर्टीफ़िकेट खणी अचां नओं नालो विझायां मुंहिंजो नओं नालो निशा गुरनानी आहे ऐं मां चवां थी त मूंखे किथे घुमणु वञिणो हुजे त नओं पासपोर्ट ठहिरायां